ड्रॉइंग का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू ये है कि उसमें सही से लाइनिंग जो है लाइनिंग बनाना आना चाहिए कर्व बनाना आना चाहिए आपको डॉट बनाने आने चाहिए और डॉट के माध्यम से आप अच्छी पेंटिंग बना सकते हैं बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं जिससे निपटने के लिए कभी हमें ब्रश का यूज़ करना पड़ता है कभी धागे का यूज़ करना पड़ता है ब्रश का यूज़ करना रबड़ का यूज़ करना पड़ता है अंगुली की सहायता से पेंटिंग करनी होती है बहुत सारे उपकरण लगते हैं घर में जो घरेलू चीज़ें होती हैं उनका भी हम उपयोग पेंटिंग बनाने में करते हैं ड्रॉइंग बनाना वैसे तो इज़ी होता है पर जब उसको अच्छी पेंटिंग बनानी हो तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि पेंटिंग को दो तीन बार जब बनाते हैं तो तब जाकर कहीं एक एक पेंटिंग अच्छी बनती है उसको बनाने के लिए हमें रबड़ पेंसिल वगैरह पेपर पे बनाना होता है या रफ शीटों पे बनाना होता है जिससे अच्छी पेंटिंग बन सके